भारत देश जे पढ़ाईअ जो जेको स्सिटम आहे उन में जामु ई मुश्किलात आहिनि जीअं त माण्हुनि खे एॾा पैसा न हून्दा आहिनि जेका उहे फ़ी में इस्तेमालु करे सघनि अॼु कल्ह जी कॉलेज ऐं स्कूलनि जी फ़ीयूं जाम वधियूं आहिनि हर हिकु माइटु पंहिंजे ॿार खे स्कूल इन करे नथो मोकिले सघे ॿियो असां ॾिसूं त शहर में वरी बि थोरियूं फ़ैसिलिटियूं आहिनि जेका ॿार आराम सां पंहिंजे स्कूलनि ताईं पहुची सघंदा आहिनि लेकिन गाँव में जेके स्कूल आहिनि उहे जामु परे परे आहिनि उन जे अलावा हिकु क्लास में एॾा ॿार रखिया वेन्दा अहिनि ऐं जेका त टिचर उन्हनि जे मथां हिकु ॿारु जे मथां ध्यानु न ॾेई सघंदी आहे ॿियो असां ॻाल्हि कयूं त इंफ्रास्ट्रक्चर जी हर हिकु स्कूल में उहा इंफ्रास्ट्रक्चर बेन्चियूं ऐं बोर्ड ॿ हज़ारु टेवीह जे हिसाब सां न आहे क्यूंकि हिन ज़माने में टेक्नोलॉजी जो वधीकु युज थो थिए लेकिन असांजे भारत देश में अञा ताईं टेक्नोलॉजीस स्कूलनि ताईं सभिनि स्कूलनि ताईं न पहुती आहे ॿियो असां ॾिसूं त ख़ाली पढ़ाई खे ई ध्यानु ॾिनो वेन्दो आहे पढ़ाईअ जे अलावा ॿारनि जे शारीरिकु विकास ते ध्यानु नथो ॾिनो वञे इन करे असांजे देश जे पढ़ाईअ जो स्सिटम थोरो अॻियां वधाइण लाइ जामु ॻाल्हियूं बदिलाव आणणु ज़रूरी आहिनि